आयुर्वेदिक दवाई जो है हमारे बेगूसराय में आयुर्वेदिक दवाई का जो इलाज हम लोग करवाते हैं आयुर्वेदिक दवाई इतना अच्छा है जो कि अंग्रेजी दवाई जो है वो भी वो साइड इफेक्ट हो जाता है और आयुर्वेदिक दवाई इतना है ताकि धीरे धीरे छूटता है लेकिन वो सही से इलाज हो पाता हो जाता है और आयुर्वेदिक दवाई ऐसा है जो कि जैसे भी गंभीर कोई भी चीज हो सकता है उसको छोड़ने में बहुत अच्छा उसको सही हो जाता आयुर्वेदिक दवाई जिससे खिए होम्योपैथिक हुआ और अन्य तरह का दवा हुआ इसका जैसे किया जाता है हम भी आयुर्वेदिक दवाई का उपयोग किए थे अंग्रेजी दवाई जो है रहता है साइड इफेक्ट हो जाता है और आयुर्वेदिक दवाई इतना फायदामंद होते हैं अगर फायदा होगा तो होगा लेकिन नुकसान भी आयुर्वेदिक दवाई नहीं करता है आयुर्वेदिक दवाई इतना खाँसी आता है जो कि अगर सही से आप खा लेते हैं आयुर्वेदिक दवाई अगर जिसको जो दवाई जितना खुराक रहता है वो अपना वो छोड़ा सकते हैं सही से मतलब इलाज हो सकता है और आयुर्वेदिक दवाई खाने के बाद अपना सही जगह पर इलाज भी हम सही तरीके से ठीक भी हो जाते हैं और आयुर्वेदिक दवाई जैसे हम बेगूसराय में जैसे आयुर्वेदिक दवाई की दुकान है वहाँ से हम लाते हैं और अपना सब आयुर्वेदिक दवाई का यूज़ करते हैं और आयुर्वेदिक दवा जो है आयुर्वेदिक दवा अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है और आयुर्वेदिक दवाई हम जो उपयोग करते हैं ताकि आयुर्वेदिक दवाई फायदा तो करते हैं लेकिन नुकसान आयुर्वेदिक दवाई नहीं करते और अंग्रेजी दवाई जो है वो साइड इफेक्ट हो जाते हैं रिजेक्शन कर जाते हैं और आयुर्वेदिक दवाई इतना अच्छा है जो कि खाने के बाद जो भी अगर जिस चीज का इलाज हम करवा रहे हैं धीरे धीरे छूटता है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से छूट जाता है और आयुर्वेदिक दवाई इतना खाँसी आता है जो कि नुकसान नहीं करता है और अंग्रेजी दवाई इतना होता है साइड इफेक्ट बहुत बात हो जाता है